भारत में सिंधु संस्कृतीअ जी जेकी आहे हूअ आहे सभिनि खां पुराणी संस्कृती आहे ऐं हीअ संस्कृती जेकी आहे उहा सिंधु नदीअ जे किनारे हरपा ऐं मोहन जो दड़ो हिन ते ॾिठी वई हुई ऐं हीअ में भारत जे संस्कृतीअ में भारत जूं जामु ॿोलियूं आहिनि हुन मां सभिनिनि जी पुराणी जेकी ॿोली आहे उहा सिंधी आहे सिंधी माण्हू जेके हुआ हू पहिरियों पाकिस्तान सिंधु नदीअ जे तटि ते रहंदा हुआ पर भार इंडिया पाकिस्तान जेकी अलॻि अलॻि थियणु खां पोइ सिंधी सभु माण्हू भारत में अची विया ऐं हिते जेके बि मिलेट्री केंप में रहनि हुते अची करे रहिया ऐं हिते ई पंहिंजो घर वग़ैरह वधायूं ऐं भारतिय संस्कृतीअ में असां जामु पूॼाऊं पाठ कंदा आहियूं ऐं ॿियो ॿारनि जे ॼमण ते शादियुनि मुरादियुनि में मरण ते ॾाढी सुठे नमूने पूॼाऊं कंदा आहियूं जेके ॿियनि हंधि न थींदियूं आहिनि ॿियनि शहरनि में न थींदियूं आहिनि त भारत में ॾाढो भॻवान खे पूॼियो वियो हूंदो आहे ऐं सिंधी जो जेको इष्ट देव आहे उहो झूलेलाल भॻवानु आहे ऐं झुले असां सभु झूलण खे पहिरियों यादि कंदा आहियूं असां बहिराणा कढंदा आहियूं ऐं भारत में असां सिंधी माण्हू जेके आहियूं उहे या त सलिवार कुर्ता या ड्रेस साड़ी पाईंदा आहियूं ऐं जेके जेके जेन्स हूंदा आहिनि उहे जेके आहिनि उहे सफ़ारी या पेन्ट कुर्ता चोॻा पजामा पाईंदा आहिनि त असांजी जेकी भारत संस्कृती आहे उहा सिंधी संस्कृती आहे उहा हज़ारें सालनि पहिरियों जी संस्कृती आहे ऐं हिन जेकी मोहन जो दड़ो आहे हू हुते हाणे जेको आहे उहो पाकिस्तान जी ऐं में अची वेंदो आहे पर असां अॼु बि सभु हिक सं संस्कृतीअ में ॿधलि आहियूं